شادیوں جیسی بڑی تقریبات کے دوران پانی منگوانے کے لیے ہم لوگ پانی کے ٹینکر کا انتظام کرتے ہیں پکوان کے لیے پانی کے ٹینکر منگواتے ہیں اور پینے کے پانی کے لیے ہم پانی فلٹر کا پانی منگواتے ہیں تا کہ سب کے صحت اچھے رہے اور جو ہے سو دھونے کے لیے برتن وغیرہ دھونے کے لیے بور ویل کا پانی استعمال کرتے ہیں تا کہ صاف پانی پینے کا پانی ویسٹ نہ ہو خراب نہ ہو اِسی لیے پکوان کے لیے میٹھا پانی ٹینکر سے منگواتے ہیں اور پینے کے لیے فلٹر کا پانی منگواتے ہیں زیادہ سے زیادہ مقدار میں اور دھونے برتن وغیرہ چاول گوشت وغیرہ دھونے کے لیے ہم بورنگ کا پانی استعمال کرتے ہیں

پینے کے لیے بوٹلس منگواتے ہیں فلٹر کے یا نہیں تو ٹینکر منگوا کر ڈرموں میں وغیرہ بھر کے ڈھانپ کے رکھتے ہیں